میں اپنی موٹرسائیکل کی دیکھ بھال کافی اچھے طریقے سے کرتا ہوں اس میں کافی اچھا پیٹرول بھروایا بھرواتا ہوں کافی مطلب جس میں ملاوٹ نہ ہوں جوکہ بھروسے مند ہو اسی پیٹرول پمپ سے بیسیکلی میں پیٹرول بھرواتا ہوں تاکہ کوئی بھی ملاوٹی سامان میری گاڑی کے اندر میری بائیک کے اندر نہ جائے جس سے کہ کافی آگے چل کر کافی دقتیں ہوتی ہیں کافی مطلب رکاوٹیں آتی ہیں بائیک کے اندر اس وجہ سے اچھا پیٹرول بھروانا بھی بائیک کے اندر ایک کافی کافی ضروری

اور لمبے سفر کے لیے ہاں لمبے سفر کے لیے ہاں کبھی کبھار بائیک چلانا ہمیں تھکا سکتا ہے پر کچھ بائیکیں ہوتی ہیں جن میں ہم جن میں ہمیں یہ سہولیت دی جاتی ہے کہ ہاں ہم آرام سے بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر کافی لمبا سمئے بھی کافی لمبا سفر آرام سے طے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی بلٹ ہو گئی اور ہارلے ڈیوڈسن ان میں بھی کچھ بائیکیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ اچھے سے مطلب ایک تو لمبا سفر بھی آپ کم سمئے میں طے کر سکتے ہو اور کافی مطلب آرام دائک بائیک ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے کافی اسمودلی چلتی ہیں اور ان میں کافی اچھی اچھی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں اور میں اپنی بائیک کا خیال اچھی سے اچھی سروسنگ کرا کے اچھا آئلنگ اس میں ڈال کے آئلنگ گریسنگ اور اچھے مطلب اچھے پاٹس لگوا کے ایسے کرتا ہوں اور بائیک چلاتے وقت ہمیں کچھ ساودھانیوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے جیسے کہ ہمیں پیچھے تین لوگوں کو نہیں بیٹھانا چاہیے کبھی بھی کیوںکہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں صحیح نہیں ہے ہمارا جو قانون ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہمیں ہیلمٹ لگا کر چلانا چاہیے اور ہمارا سائڈ مررس ہوتے ہیں ہمیں بیسیکلی اس میں دیکھنا چاہیے دونوں طرف کہ کوئی جو گاڑی آ رہی ہے وہ ہم اوورٹیک کرتے ہوئے ہم ان کوئی کسی گاڑی میں نہ ٹکرا جائیں یا پھر کوئی گاڑی اگر پیچھے سے آ رہی ہو اوورٹیک کرنا چاہ رہی ہے تو ہم اس کو سائڈ دے دیں اور ہمیشہ ہارن دے کر ہمیں اوورٹیک کرنا چاہیے تو یہ کچھ یہ کچھ ضروری پریکاشنس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے بائیک چلاتے ہوئے